हाँ योगा अभ्यास से मुझे काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि पहले मेरी कमर में दर्द होता था तो योग अभ्यास करते समय मेरी शारीरिक शक्तियाँ और कमर का दर्द मुझे काफ़ी सताता था और माइन्ड भी डिस्टर्ब होता था तो मुझे बहुत ही मुश्किल सामना करना पड़ता था उनका और धीरे धीरे अभ्यास के साथ मैं अपनी कमर का भी दर्द ठीक हो गया और मानसिक रूप से भी ठीक हो गया मानसिक भी मेरा अब शांत रहता है काफ़ी अच्छा लगता है मुझे योगाभ्यास करते हुए और मैंने इसी तरह उन पार पाया